औ औ औ ए बेबादिसो जादों ना माथो दहायसो एसे मोजांमोन बियो फुङाव माबोरै बिदि जाहैखो बेलाय औ दाथ' आङो एसे लेट जालांगोन थांनाया मा होनो बेस्थ'आव दंथ'यो नालाय आङो दा दासान्दि मानि दा आरो दा सारमोनहा एसे गथ'खौ सामलायनानै दोनथ'नो हागोन नामा नायथ'नानै एक घन्टासो एक घन्टासो

औ दा जायखिया बारा सिरियास नङा दा ना दे जेखिजाया आङो एसे दस्रायावसो दंफैयो नालाय एसे लेट जागोन आरो दा सारमोनहा एसे नायथ'नानै दोनबानो जाबाय औ औ औ औ औ गथ'फ्राबो बे मेथाइफोरखौ जालाबाय थायो ना उदै माबायावनो खालियावनो बेयावनो जादों खोमा दहाय दखानआव बिबोबाय थादों दोनबोनायाव बेखौ जानानै जाबाय बे

दे जेखुनु दा लायसै आङो हो सार औ दे औ